इक्जामा इक्जामाथ' जोब्बायमोन जेनेबा इउनिटेस्तआ ओमफ्राय नोंसिना जेनेबा उन्दैया एसे माबा जादों आरो एसे खमजुरि जादों फरायनाया ओमफ्राय जेनेबा एसे न'आव गार्ड लालाय लायबानो जाबाय आरो जेनेेबा थिउसन होखादोंमोन ना औ औ बेनोथ' ओं ओं जेनेबा एसे गार्ड लादो मादो आरो नाम्बारा जेनेबा इउनिट टेस्ट आथ' जोब्बाय ओमफ्राय दा मा होनो नाम्बारफोरा बिदिनो मोजाङानो जादों ओमफ्राय बबेयावबा बबेयावबा एसे खम जादों आरो बेबायदि गार्ड लाबानो जाबाय आरो ओमफ्राय औ

औ मोजाङै माबाबानो जाबाय जायखिडाया थिउसननिफ्राय फैबा बिदिनो फरायनाय मानाय मारै मारै माबादों बेफोरखौ एसे माबानानै फरायनो थिनबानो जाबाय आरो हो औ र' दंबावो औ दंबावो र' दुइ मिनिट जायाखैना

जायखिया बिदिनो फरायनायफोरखौ एसे खेल खालामबानो जाबाय आरो औ औ

औ ओ दे होम्बालाय जाबाय दे